اُترپردیش میں بہت سے مذاہب ہیں اور سب اپنے اپنے جگہ سب اہم ہوتے ہیں جیسے کہ مسلمان ہیں ہندو ہے بدھزم ہے سکھ ہے کرسچن ہیں یہ سب بہت سارے مذاہب ہیں اور یہ سب مزا مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کے اُس کے تہواروں میں پوجا میں ہر چیز میں وہ لوگ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں سب مل جل کر رہتے ہیں اور رہی بات مسلمانوں کی تو مسلمان لوگ عید مناتے ہیں تو اور سب اپنے اپنے طریقوں پر چلتے ہیں مذاہب پر ہر ایک کے مذاہب کے الگ الگ مندر ہیں اور اُس کے بعد مندر ہیں اور چرچ ہے ہر ایک کے الگ الگ بنے ہوئے ہیں اور سب وہاں جاتے ہیں